میں نے آن لائن کولر خریدا ہے چھ ہزار اس کی قیمت ہے یہ دکھنے میں اچھا ہے اور اس میں ہنی پیڈ ہے یہ بہت اچھا ہے